जी मैडम बोलिए मिल जाएगी मैडम कहाँ जाना है अच्छा मैम कितने दिन के लिए जाना है ठीक है मैडम बिल्कुल मिल जाएगी कब चहिए आपको मॉर्निंग में साथ बजे परसों के दिन तो मैडम आपको बड़ी गाड़ी चाहिए मतलब तो बोलेरो चल जाएगी या टबेरा तूफान टाइप की ऐसी कुछ चाहिए आपको कुछ इस्पेसल गाड़ी चाहिए होगी तो वो भी मिल जाएगी हमारे पास हमारे पास बहुत गाड़ियाँ हैं अरे मैम बता रहा आप वो एक जो फै़मिली वैन आती है न वो लो जाइए सबसे बेस्ट गाड़ी तेरह लोग बैठ सकते है एक सीट पर एक जन बस उसका थोड़ा सा किराया ज़्यादा है देखो अब नॉर्मल गाड़ी आपको कितने दिन के लिए चाहिए आपने क्या बताया तीन दिन देखो मैम नॉर्मल गाड़ी का चार्ज एक दिन का आठ हजार रुपये आता है तो आपके चौबीस हजार रुपये तो ऐसे ही हो जा रहे उसके तीस हजार रुपये लगेंगे

नहीं मैडम वो थोड़ी बड़ी गाड़ी है न आरामदायक है इस कारण अरे मैम पेट्रोल की बात ही नहीं है यहाँ हम तो डीजल डीजल गाड़ी है मैम ये बात यहाँ पर आरामदायक सीट की है जहाँ एक सीट पर चार जन बैठेंगे वहाँ एक सीट पर एक जन बैठेगा ऐसा रिक्लाइनर है आराम से पसर भी सकते है मतलब सो वो सकते है इनको लेग सीट पर एक जन उनका आई डी है और क्या चहिए आपको बताइए रतलाम वहाँ हम वहाँ हम टूरिस्ट गाइड का भी अरेंजमेंट कर देंगे न आपको क्या दिक्कत है अरे मैम बिल्कुल एक से एक जगह घुमाएंगे आपको बहुत सारी जगह है आप तो सबसे पहले इधर से टेंपल जाइएगा क्या मस्त जगह है एक नम्बर और बिल्कुल तीन दिन में हम आपको पूरा शहर घूमा देंगे नहीं ड्राइवर तो मैम हम देंगे ना मैम और लगे तो आपके लिए टूरिस्ट गाइड का अरेंजमेंट भी कर देंगे रतलाम में बिल्कुल जो आपको हर जगह घूमा देगा मैम इसके चार्जेस भी नहीं ले रहे बताइए हम तो आपके लिए फ़्री में कर दे रहे मैम गाड़ी भी तो देखिए गाड़ी बड़ी गाड़ी है नहीं मैम बिल्कुल आपको मजा आएगा आप एक बार बैठिए हमारी सर्विस एक ए वन सर्विस है हम आपको बेस्ट प्लेसेस दिखाएंगे अच्छी जगह घुमाएंगे बस खाने के होटल भी अच्छा ले कर जाएंगे बेस्ट होटल ले कर जाते सर हम नहीं नहीं मैडम हमारा पर्सनल होटल है मैम वहाँ हम एक नम्बर खाना रहते अरे मैम हमारे होटल की रेटिंग फ़ाइव इस्टार है मैम कैसी बात कर रहे हमारे होटल की रेटिंग भी फ़ाइव इस्टार है नहीं मैडम नहीं नहीं नहीं नहीं वो नहीं हो पाएगा मैडम नहीं नहीं तो आपको खाने के पैसे तो अलग से देने पड़ेंगे हम यहाँ आपको गाड़ी दे रहे हे अरेंजमेंट करके दे रहे है साथ ही टूरिस्ट गाड़ी भी अवेलेबल करके दे रहे है सब जगह घुमाने की गारेंटी भी दे रहा है अब फिर मैडम फिर आप फिर आप वही बात कर रहे कि खाना का अरेंज वो कर दो वो नी होगा मैम ठीक है मैडम बिल्कुल सुबह आठ बजे ठीक है न एड्रेस बता दीजिए न कहाँ भिजाना गाड़ी तो मैम चन्द्रशेखर वार्ड बहुत बड़ा है कोई गली वली बताइए ऐसी कोई जगह बताइए जहाँ आपकी गाड़ी भिजवा सके जी मैडम देखिए वहाँ भिजवाना है ठीक है न भिजवा देंगे हम भिजवा देंगे ठीक